पहिरीं जनवरी उणिवीह सौ वीह चोथीं मार्च उणिवीह सौ एकानवे सतीं जूलाए उणिवीह सौ सतानवे ॿावीह जूलाए ॿ हज़ार तेरहां अठीं अगस्त ॿ हज़ार ॿावीह